म्हजो स्वताचो असो खंयचोय व्यवसाय ना हांव एक शिक्षक आसले कारणान हांव खंयचो वेवसाय बी करूंक शकना पूण म्हाका खबर आसा की जर कसलोय वेवसाय आसा जाल्यार तेजी एडवरटायजमेंट करपाक

तशेंच जर तुमी लिफलेट्स तयार करून तें जो डिलर आसता वर्तमानपत्रांचो ताजे कडेन जर दिल्यार तो प्रत्येक खबरांपत्रांत तें लिफलेट घालून प्रत्येक घरा कडेन तें पावयता अशें तरेन तेजे एक उपेग जावपाक शकता पूण खुबश्या वर्तमानपत्रांनी वेवसाया विशीं म्हायती मेळटा शेती वेवसाय किंवां आनी खंयचे वेवसाय तें भायर करियर गायडन्स अशें वेगवेगळे विशयांचेर म्हायती मेळटा जी खरीच गरजेक पडपा सारकी आसता